साढ़े इधर जम्मू च घुमने आह्लियां ते बड़ियां जगहा ऐ जियां साढ़े हिरानगर लाके बिच्च लाई लाओ साढ़ा किले आह्ली माता जांडी और बी कठुआ बिच्च ड्रीमपार्क होइया ना सांबे कोला उप्पर मानसर लेक उ'दे कोला पट पत्नीटाप होर बी पत्नीटाप जियां इत्थै जम्मू च बैश्णो देवी मंदिर

होर बी बड़ी घुमने आह्ली जगहा ऐ इत्थै माता मुता दी जसरोटे आह्ली माता साढ़े इधर बी लागे पेइये आह्ली माता साढ़े कूटे मोड़ दे उप्पर भेंगे आह्ली माता होर बी साढ़े इद्धर बड़ी मनने आह्ली जगहा ऐ अस जनने रौंह्ने किले आह्ली माता ते जांड़ी ऐ दूए त्रीये दिन मतलब जंदे जांड़ी ऐ उत्थै न्होने न्हूने होन्ने पानी साफ इसलै गर्मी दे दिन ऐ ठंडा पानी मतलब दस पंद्रहां मिनट न्हाने दे बाद ठंड लगदी फिर आहें धूपा बौह्ने होन्ने फिर अस मुड़ियै न्हाने न्हूने होन्ने न्हाई न्हूइयै उ'दे ड्रीमपाक ऐ साढ़े माधवपूर दा पानी आंदा ऐ ते बड़ा ठंडा पानी ऐ इ'दे बिच्च पंज मिनट बी नीं बंदा न्हाई सकदा में तो ठंडा पानी इ'न्ना पानी आंदा उन साढ़े साढ़े इद्धर फैस्टिवल बड़े होंदे ऐ जियां होली आई लोड़ी आई होर बी होली बसंत पंचमीं होर बी दिपावली टिका रक्खड़ी सारे साढ़े इत्थै मनाये जंदे जियां कि दिपावली गी आहें दिवाली गी पटाके पुटूके ठोआलने होने केई लोक पैह्लें सफेदी सफुदियां शैल करांदे ऐ उ'दे उप्पर दिवाली गी पैह्लें सारे जगनमाला दिये जलाने होने जगाने जुगाने होने ऐं उ'दे बाद पिंड

ठुआली ठुलियै पूरा मजा लैने हुने उ'दे बाद च मतलब पूरी रात पटाके कोई बाह्रां इक बजे तक्कर गे केई बारी दो बी बजी जंदे शैल पटाके पटुके डुआलने होने उ'दे आहें लशमीं माता दी पूजा करनेआं दिवाली दे अगले दिन आहें विश्कर्मां डे बी मनाने होनेआं आहें मिस्त्री होने सारे घराआह्ले विश्कर्मा डे जो बी साढ़े पापा होंदे संदर पतर अहें टकाने होन्ने आं ओह् टकाइयै मत्था मुत्था शैल टेकने होन्ने आं फिर उं'दी पूजा पाजा करियै दूए दिन मगरां आहें समान चुक्कने होन्नेआं उ'दे बाद होली दा त्यहार होली दा त्यहार बी आहें बड़ा शैल इ'यां इसी इ'यां मनानेआं इ'न्ना मतलब बच्चे बच्चे रंग रूंग लांदे केई कोठे परां पानी सुटदे फलूस फलास मारदे आहीं बी फिर उं'दे बिच्च आहें बी मजा लैने होने साढ़े पंड दे पूरे मुड़े कट्ठे कुट्ठे होइयै सारे इक दूए दै रंग लाने केई छप्पी आने अंदर बड़ी आंदे फिर बी आहें उनेंगी बाह्र कड्ढने दी कोशिश करियै रंग रूंग लोआने मतलब रंग रूंग लाइयै सारें दे फिर असेंगी रंग रूंग लाइयै शैल होर बी जेह्ड़े छप्पे छुप्पे दे होंदे होंदे मतलब बूट पाइये इक किलो मीटर दो किलो मीटर दूर आहें चली आने होली खेलदे खेलदे मतलब सवेरे स्टार्ट होने कोई बाहरां इक बजे तक्कर आहें होली गै खेलदे रौंह्ने कोई बारी न्हाने दे बाद च रंग रूंग लगेदा होंदा न्हाने दे कोई ऐसे दोस्त आई आंदे फिर बी आहें ठाकने ठुकने होने तामीं रंग रूंग लाई आंदे रंग रूंग लाइये होर उ'दे बाद रक्खड़ी रक्खड़ी बी बहनां पैह्लें पुछदियां केह्ड़ियां रक्खड़ियां पानियां ऐ आखदे तुहें पसंद करो फिर आहें सनाने होन्ने फिर पुछदियां केह् खानियां चिप्सां खानियां जां बर्फी जां केह् खाना फिर बी आहें सनाने होन्ने कि एह् खाना फिर ओह् लेइयै आंदियां साह्नू बड़ी खुशी कन्नै रक्खड़ियां बनांदी होर बी साढ़े जम्मू च बड़े त्यहार मनांदे ऐ जियां हून राम मंदर दा उद्घाटन होएया उस दिन बी बड़ी खुशी होई ही होर दिवाली आह्ले लेखा इसी बी आहें मनाया रातीं उठियै पटाखे जलाए हे बड़ी खुशी मनाई ही अपने अपने घरें बाह्र मंदरैं दीये जलाए हे होर बी बड़े त्यहार इद्धर मनाए जंदे न जियां टिक्का टिक्का बी भैनां लोआंदियां खुशी मनांदियां गोटा होर बी बदाम बदूम खाने गी दिंदी ऐ इ'यां ते खाने दा बड़ा मन करदा जिसलै ओह् दिंदी ऐ ते खाइयै खाइयै रज्ज होई जंदा उ'दे बाद खाने दा मन करदा ऐ उ'दे बाद होर बी बड़े त्यहार मनाए जंदे जियां

जियां आहें खुशी मनाने होर बी साढ़े इत्थै बड़े त्यहार मनांदे ऐ जियां टिक्का होली रक्खड़ी टीका रक्खड़ी होर बी फिर बी होली बड़े त्यहार होंदे ऐ बसंतपंचमीं जियां बसंतपंचमीं साढ़े इत्थै पचंगां पतुंगा डोआंदे ऐ बड़े शैह्रें बिच्च पतंगा पतुंगा डोआइयै फिर बी पतंगा डोआइयै बड़ा त्यहार मनाने आं सारे इक दूए दे पैंचे पुंचे पाइयै पैंचे पुंचे लाइयै शैल इक दूए दियां पतंगा कट्टियै लुट्टन बी जनेआं लुट्टी लुट्टियै आहें केई बारी डोरां बी कट्ठी करनेआं फिर मुड़ियै आहें उन्नियां पक्कियें डोरें कन्नै केई बारी कट्टियै कुट्टियै फिर बी आहें उं'दी पतंगा पतुंगां लुट्टियै लुट्टी लैनेआं फिर बी आहें उंदियें डोरें कन्नै पतंगा डोआइयै चाढ़ने होन्ने आं फिर बी केई बारी अपनियां कटोंदियां केई बारी कुसे दियां कटोंदियां लुट्टी लाट्टियै उ'दी होर बी बड़े त्यहार मनानेआं जियां साढ़े इद्धर बी ते बड़े बड़े जैदा त्यहार मनांदे ऐ